ہندوستان کے نئے ملازمت کا کام ہمارے معاشرے میں ترقی کو فروغ دینا میں مدد فراہم کرتا ہے ہندوستان میں نیا ملازمت کا کاموں میں بڑا ہی تعداد موجود ہے جیسے کہ ٹیکنالوجی صحت تعلیم اور تجارت کے شعبوں میں ہندوستان میں نئے ملازمت کے کاموں کی تلاش میں لوگوں محنت ترقی سے مصروف ہیں ہندوستان میں نوجوان اپنی زندگی میں کئی مختلف راہوں کی تلاش میں ہے اور کئی مختلف موقعے ڈھونڈھ رہے ہے